राजस्थान के लोग अपनी ख़ाली समय को बहुत अलग अलग तरह से व्यतीत करते हैं जैसे वो कई बार वॉक का सहारा लेते हैं घूमने कहीं निकल गए या सिनेमा घरों में वो चले जाते हैं या जो आस पास नए नए गेम पार्लरस खुल रहे हैं उसमें चले जाते हैं या वो किसी मॉल में चले जाते हैं क्योंकि राजस्थान में बड़ी संख्या में मॉलस वग़ैरह खुल रहे हैं या फिर वो आउटिंग पर चले जाते हैं या कहीं ट्रिप पर चले जाते हैं जैसे आस पास क़रीब क़रीब पचास से साठ किलोमीटर दूर या सौ किलोमीटर दूर तो इस तरह से वो अपना ख़ाली समय बिताते हैं और घर पर रहने वाले जो लोग ख़ाली समय बिताते हैं वो आज कल ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर मूवीस देखना पसंद करते हैं वो ज़्यादातर समय टी वी पर बिताते हैं और आज कल कई लोगों का समय जो पास होता है वो मोबाइल से ही हो जाता है बहुत सारी रील्स आती है ओ टी टी पर मूवीस आती है यूट्यूब है तो अब किसी को कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है तो मोबाइल ने भी अपना स्थान जमा लिया तो राजस्थान के लोग सब से ज़्यादा देखा जाए तो मोबाइल को यूज़ करते हैं उसके बाद में घूमना टहलना मूवीस पार्लर ये सब का नंबर आता है